टेक्नोलॉजी असांखे जाम कम थी अचे हिन ज़माने में जीअं कि हीअ कोरोना टाइम थियो त ॿारनि खे पढ़ाई जी प्रॉब्लम पई थिए त उन पढ़ाई करण लाइ उन्हनि खे ज़ूम मीटिंग अटैंड करिणी पवंदी हुई उन करे हू सही तरह पढ़ी पिया सघनि उन जी पढ़ाई में कहिड़ी रुकावट न पई अचे लाइक असांजे लाइ जाम हेल्पफ़ुल थी हीअ टेक्नोलॉजी हींअर पर हिन जो हिकु नेगेटिव इहो आहे त हीउ टेक्नोलॉजी ॿार सॼो ॾींहुं फ़ोन खणी गेम्स था खेलीनि या वेठा आहिनि बिज़ी ऑनलाइन यूट्यूब ते सॼो ॾिसनि था पिया त इन्हनि सां ॿारनि जी नज़रुनि ते असर थो पए चश्मा नंढी उमिरि में अची विया आहिनि जेके पंहिंजे टाइम में न हूंदा हुवा हाणे हिन जो इहो ॿियो प्रोफ़िट इहो आहे त जीअं असांजा ॿार ॿाहिरि आहिनि त असां उन्हनि सां वीडियो कॉल ते ॻाल्हाए था सघूं लाइक असां मिक्सी विक्सी असांखे जाम सहूलियत थियूं आहिनि टेक्नोलॉजी थी त टीवियूं सुठियूं थियूं ॿियो फ़ोन मोबाइल पंहिंजे सभिनि जे हथ में अची विया ऐं ॿियो सभु घणईं शयूं थियूं जेके असांखे प्रोफ़िट में रहियूं ऐं नुक़सान इन जा इहे थिया कि माण्हू ॿधिजी विया खाली फ़ोननि ते ई वेठा आहिनि ऐं पाण हिक ॿिए सां मिलणु कान था कनि गेमूं खणी वेठियूं आहिनि मायूं बि यू ट्यूब बि थियो मन सुठो बि आहे ऐं नुक़सान बि आहे ॿिन्हिनि तरफ़ जो इहो आहे कि